हाँ मैं योग करता हूँ और मैं लगभग लगभग एक घंटा रेगुलर योगासन करता हूँ और आम तौर पर मैं अधिकतर एकांत में जा कर के जंगल में योगासन करता हूँ और हमेशा मैं एक चटाई या दरी बिछा कर ही योगासन करता हूँ कभी भी मैं ज़मीन पर योगासन नहीं करता क्योंकि ऐसी कहा जाता है कि अगर ज़मीन पर योगासन करते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं पर मैं हमेशा दरी बिछा कर योगासन करता हूँ मैं ख़ास तौर पर मंडूकासन करता हूँ ताड़ासन करता हूँ वक्षासन करता हूँ ऐसे करके मैं बहुत सारे योगासन करता हूँ और वार्मअप भी करता हूँ मैं योगासन के पेहले ताकि थोड़ा शरीर गर्म हो जाए कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जाते ही पहले योगासन करने लग गया सबसे पहले में वार्मअप करता हूँ कम से कम दस से पंद्रह मिनिट का उसमें हाथ पाँव आँख नाक गले सभी का वामअप होता है उसके बाद ही मैं योगासन प्रारम्भ करता हूँ और योगासन करते समय मैं फिर मोबाइल को अपने से दूर रख देता हूँ क्योंकि जब मैं योगासन करता हूँ जब मैं मोबाइल अपने पास नहीं रखता